हैलो हां जी हां जी मैडम दस्सो अच्छा

जी मैडम साढ़े होटल दा जेह्ड़ा रेट ऐ हां परसों तुसें जे परसों आना ऐ ते साढ़े होटल दा रेट ऐ दो ज्हार रपेआ पर नाइट ऐ ते एह्दे च कम्पलीमेंटरी ब्रेकफॉस्ट जेह्ड़ा इन्कलूडेड ऐ ते लंच ते डिनर अस प्रोवाइड नेईं करदे जे तुसें लैना ऐ साढ़े रेस्टोरेंट कोला तुस अपनी कीमत देइयै मंगोआई सकदे इयां ब्रेकफॉस्ट कम्पलीमेंटरी ऐ ते रेट जेह्ड़ा द ज्हार रपेआ पर नाइट ठीक ऐ मैडम तुस ऐप दे थ्रू करी लैएओ कोई चक्कर निं ठीक ठीक ओके ओके